मुझे कभी हिंदी में बोल बोलते या लिखते समय कोई कठिनाई नहीं आई है क्योंकि मैंने बचपन से ही हिंदी को बोला और सुना है तो लिख और पढ़ाई भी मैंने सबसे पहले हिंदी से शुरू की थी तो मुझे लिखने या बोलने में हिंदी में किसी भी प्रकार का कठिनाई कभी नहीं हुआ और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है जिसे आज बहुत ही कम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं जो कि इंग्लिश को हर एक व्यक्ति बोलने में या लिखने में ज़्यादातर इस्तेमाल करता है हिंदी अब शहरों में ज़्यादा उपयोग नहीं होती हिंदी का उपयोग केवल गाँवो में ही आजकल लोग ज़्यादा करते हैं और मुझे हिंदी में कभी कोई समस्या नहीं हुई है